कोविडा वेळार मोबायलाची खूब मदत जाली भुरगीं शाळेंत वचपाक शकनाशिल्लीं घरा कडेन रावन तीं ऑनलायन शिक्षण घेवपाक शकलीं म्हूण तांचें शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जालें ना तशेंच शिक्षिकेन धाडिल्लो गृहपाट मोबायला वयल्यान पळोवन करपाक शिकलीं एकच नुकसान म्हणल्यार भुरग्यांच्या हातांत मोबायल आयलो